میرا پسندیدہ شاعر غالب ہے جس کا پورا نام اسد اللہ خان غالب یہ آگرہ میں پیدا ہوئے لیکن وہاں سے آٹھ سال کی عمر میں انہوں نے ہجرت کر کی اور دلی میں آ کر آباد ہو گئے دلی کے چاندنی چوک میں یہ آباد ہوئے ان کی حویلی اب بھی موجود ہے اور ان کی وفات ایٹین سکسٹی نائن یعنی اٹھارہ سو انہتر میں ہوئی اور یہ اس وجہ سے بڑے شاعر ہیں اور ان کا کام یہ رہا ہے کہ ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی شاعری کی وجہ سے ان کو یاد کرتے ہیں ان کی غزلوں کی وجہ سے جو ان کا دیوان ہے دیوان غالب اس کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے انہوں نے جو غزل کے علاوہ جو خطوط لکھے ہیں یا جو تصانیف کی ہیں ان کے ان کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے کہ ان کی جو ان کے خطوط کا جو مجموعہ ہے جیسے عود ہندی اردو معلی خطوط غالب یہ بہت ہی اہم ہیں اور اس وجہ سے ہم ان کو بڑا مانتے ہیں کیونکہ ان کی فکر اور سوچ اور ان کا فلسفہ بڑا بناتا ہے انہیں اس لیے ہمیں ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے